जब जब मुझको पहली बार कुछ पकाना था तो जब मैं पकाने के कुछ खाना बनाने के लिए तैयार हुआ तो मैने बोल तो दिया था कि आज मैं सब्ज़ी बना लूँगा या फ़िर खाना बना लूँगा पर मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं चूल्हा कैसे जलता हैं और फ़िर मैंने पहली बार खाना बनाया था तो पहले कढ़ाई रखी कढ़ाई रखकर गैस जला गैस रखकर कढ़ाई रखी कढ़ाई रखें के उसमें तेल या मुझे यह भी नहीं पता था कि उसमें कब तो वह ज़ीरा डाला जाता है या सब्ज़ी को कब डालते हैं तो मैं क्या था कि मैंने वह उसको तेल को गर्म अधिक गर्म होने से पहले उसमें उसमें

अपने हिसाब से की हाँ यह ठीक है उसको डाल दिया और खाना बनाया तो देखा उसमें तो किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया बोल रहे थे कि क्या बना दिया तुमने ऐसा खाना कौन बनाता है इसमें नमक ज़्यादा है किसी ने बोला मिर्ची ज़्यादा है किसी ने बोला ऐसा खाना कौन बनाता है का साला सारा का सारा खाना भी जल गया और किसी ने भी उसको नहीं खाया लेकिन वैसा देखी जाए तो मैंने मेरा वही पहली बार एक्सपीरियंस था खाना बनाने का जो मैंने बखूबी अपने हिसाब से बनाया था कि मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया था